टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से हिंदी भाषा में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया इसके बजाय वह हिंदी भाषा जो कि हमारी मातृभाषा है पूरी तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट होती जा रही है कई बार तो हमारे को समझ में नहीं आता है कि यह वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का है या हिंदी भाषा का और इस टेक्नोलॉजी का सबसे एक एक्ज एग्जांपल से समझें तो वह है मोबाइल जो कि पूरी तरह से इंग्लिश में ही इंग्लिश लैंग्वेज में ही यूज़ होता है जिसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है अगर उसको हम हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके चलाएँ तो शायद हमारे को चलाने में काफ़ी सारी दिक्कत आएगी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी जिससे कि हमारे मोबाइल वैसे वर्क नहीं कर पाएगा जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में करता है और काफ़ी सारी एप्लीकेशन्स हैं काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं जैसे कि हिंदी भाषा और कम होती जा रही है या उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है अब तो हर एक इंटरने इंटरनेट की इस दुनिया में सभी जगह इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होते जा रहा है जिसका सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है कि इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से इतनी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है इंटरनेट भी इसी का एक रीजन हो सकता है